मां कॾहिं रोटी ठाहिण जा क्लास न वरिता आहिनि पर मूंखे सिंधियुनि जा सभु खादा ठाहिणु ईंदा आहिनि मूंखे अॼुकल्ह चाइनीज़ थिया मैक्सीकन खादा ठाहिणु सिखिणा आहिनि